पैह्ली बारी में बैड्ड शीट मंगवाई दसदे कुछ होर होर भेजदे कुछ होर जेह्ड़ा कल्लर दस्सेआ हा तां ओह् ते बिलकुल निं मैच करा दा हा होर उप्परा बैडशीट शाट लिखदे किंग साइज होर भेजदे क्यून साइज बिल्कुल बेकार ऐसा ते ऐसा पूने बी नां लैन्ने जैसे बैड्ड शीट न भेजी दियां दुई बारी बरोसेल दे सैटेट मंगवाया गलाफ दा ओह् अच्छा हा